आं मोसौखो मोसौ माब्रै माबा दं आंहा आं बेखौ आरो सामोल खालामो सामोल खालामनानै बे गोबोरखिखो आरो बारियाव लाङो बारियाव लांनानै मैगं थाइगं आबाद खालामो आं मुला फोयो लाफा फोयो हाबि जाबि मैगं बोथोराव आरो दैज्लां दिनाव भिन्दि हाबि जाबि फोयो बिदिनो आरो मोसौखो आं मोजाङै साफाहाय दैमायाव थुखै थुखै दोनबाय थायो ओमफ्राय मोजाङै लाखियो गांसो हाना होयो इनिफ्राय आरो गाइखेरबो ओंखारो गाइखेरखो आंहा न'खराव जाबाय थायो आरो आग्लायनायखो आं फानो बिदिनो बिराद जोथोन खालामना दोनबाय थायो आं मोसौखो आरो हालएवो हालएवनायाथ' दाथ' दा हालएवला ट्रेक्टरजोसो हालएवो नालाय आगोलनि दिनावसो हालएवोमोन दा मोसौदो हालएवब्लाथाय माबा ओइ जाम्बासो होनना बुङो दा हालएवला इखायनोथ' मोसौ हालुवाखो गारबाय गारनानै गायसो फिबाय फिनानै इफोरदोनो गाइखेरफोरखो गाइखेरजो जायो जों आरो घिहुफोरखो फानो इदिनो आरो गोबोरखिफोरखो आरो आलु थाइगं मैगं थाइगं खालामनो दोनथुमना दोनो मोसौनो आरो लाना थाङो मोसौनो गांसो हाना होयो इनिफ्राय आरो बै बायनाय आदारबो होयो बायनाय आदारखो होब्लाथाय बांसिन गाइखेरा ओंखारो नामखो मोनलायलाङाखैलां बावबाय बांसिन ओंखारो र' ओरैनो जिगाब गोरानगोजा होबाय थाब्लाथाय इसेल' ओंखारगोन बेफोरखो होब्लाथाय आरो बांसिन ओंखारो अ मोसौख' आं आंहा बेरा गंसे दङ बारि गंसे दङ बियावनो जोथोन खालामना दोनबाय थायो आं मोसौखो गांसो हाना होयो समाय समाय समाय समाय आरो सायाव दोनो आरो सायानिफ्राय अलपमान सान्दुं दुंब्लाथाय आरो ग्रोब दोनलायबाय आरो लाबोलायबाय थाख थिख बार'था एथाफोराव खाना दोनो साफा खालामनानै थाव साव फोनहोनानै जारसि रकम मोखौ नालाय आंनिया गाइखेराबो ओंखारो एसे द्लामैनो आदार होबाय थानांगौ बिराद जोथोन खालामनांगौ आं मोसौखो साङावसो दोनबावो सां बानायनानै मुस्रि मुस्रि सोंना दोनो मोसौखो थाम्फै अरनाय बिदिनिफ्राय आरो थुफाहोयो हमै हमै गोबोरफोरखो आं बारियाव लाङो आलु गायनो बाहायो आङो बिदियाव मैगं थाइगङाव गायनो हाखर जावनानै दोनो आं दैज्लां समाव मेसें समाव आरो फोथाराव रानना होबाय आरो खिथि मावनो बा मैगं खिथि मावनो आं आलासि जानो थांब्लाथाय आंनि फिसा फिसौफोरा फिसौ सासे दङ आरो फिसाज्ला सासे दङ आंहा बिसोरनो जोथोन खालामो आं मबावबा थांब्लाथाय आलासिफोर जानो थांब्लाथाय अ बोरमानो बोरमा दङ आंहा दसथासो बेयाव आरो आं दंफां लाइफां माब्लाबा बोथोर बयाब्लाथाय हाना होफैयो इ दंफां बिलाइ गाम्ब्रि बिलाइ फाख्रि बिलाइ है हाबि जाबि बि जानाय जिनिसखोनो होफैयो इनिफ्राय जायगा दङ आंहा दाबसे जायगा बियाव आरो बोथोर मोजांब्लाथाय लाना थाङो आं इनिफ्राय आमफ्राय मोनाब्लाथाय लाबोबाय खाना दोनबाय साफाहाय बिनि गोबोरखिखोबो आरो आं बेलेकआव बाहायबावो